हाँ जी गुड आफ़्टरनून जी जी जी बताइए हाँ जी बताइए आप बता सकती है कि कब शादी है उनकी क्योंकि हमें डेट भी देखना रहता है ना कि उस दिन किसी की शादी ना हो डेट बताइए आप ठीक है जी एक मिनट लाइन पर रहिए आप मैं चेक कर लूँ इस दिन डेट तो नहीं है शादी की हाँ जी हमको आप बताइए आपको ब्राइडल मेकअप करवाना है आप बता सकती हैं कि आपको हैवी मेकअप में चाहिए या लाइट मेकअप चाहिए ठीक है वैसे तो आप मेकअप अगर ओनली मेकअप बुक करवाएँगी तो आपका एच डी मेकअप का पड़ेगा एट थाउज़ंड और लैक्मे का पड़ेगा आपका ट्वेंटी ट्वेंटी एट थाउज़ंड और एयर ब्रश एयर ब्रश का आपका थर्टी थाउज़ंड है तो बताएँगी आप कौन सा मेकअप परचेज करना चाहेंगी ठीक है तो एच डी मेकअप में मैम हमारे पार्लर में इस टाइम ऑफ़र चल रहा है ब्राइडल पैकेज का अगर आप ब्राइडल पैकेज लेती हैं तो आपको ये बेनीफ़िट है कि आप उसमें आपका रहेगा मेकअप के साथ साथ आपका मैनीक्योर पेडीक्योर ब्राइडल का जो होता है आपको मैनीक्योर पेडीक्योर और वैक्सिंग और यह जो मैनीक्योर पेडीक्योर वैक्सिंग हो गया और ब्लीच फेशियल भी आपका उसी में आता है ओनली टेन थाउज़ंड वैसे आप आपको भी पता है कि ब्राइडल का फेशियल वग़ैरह का अलग करवाएँगे ही तो इसका कॉस्ट वन थाउज़ंड है ओनली फेशियल का तो इससे बैटर है ना ब्राइडल पैकेज ले लीजिए इससे आपको बेनीफ़िट रहेगा आपका मैनीक्योर पेडीक्योर भी हो जाएगा वैक्सिंग भी हो जाएगी प्लस उनका फेशियल भी हो जाएगा और मेकअप भी सारे फ़ायदे एक ही में रहेंगे मैम ऑफ़र के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहें है ब्राइडल ब्राइडल पैकेज पर ऑफ़र चल रहा है अगर आप ब्राइडल पैकेज कराती हैं तो आपका उसमें मेकअप के साथ साथ मैनीक्योर पेडीक्योर और वैक्सिंग और फेशियल सारे रहेंगे कर सकते हैं मैम अगर आप अगर आप उनकी सिस्टर है अगर आप कराना करवाना चाहती है तो आप लाइट मेकअप करवाएँगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेकअप का प्राइज रहेगा फ़ाइव हंड्रेड हैं नेचुरल मेकअप का ही बता रहें है मैम आपको डिस्काउंट के साथ फ़ाइव हंड्रेड ओनली इतना यह इतना सस्ता आपको बता रहे मैम जी वेलकम